असांजे स्थानीय क्षेत्र ते सभिनी खां लोकप्रिय डेटा प्लान आहे जियो फाइबर जो जंहिंमें टे सौ नवानवे रुपए में हिकु महीने जो डेटा प्लान मिले थो जेको असां जियो फाइबर जी मदद सां पंहिंजे घर में लॻायो अथऊं या जंहिं खां

त असांखे कोई बि डेटा कुझु बि समपूर्ण जानकारी मिलण में कोई टाइम नथो लॻे ऐं इहो असांखे ॾाढो वणे थो जियो वारनि इहो प्लान असांखे टे महीननि खां यूस कयूं था जंहिंमें असां घर जा छह भाती आहियूं छहनि जा छह भातीअ जो सॼो मोबाइल जो घर में जॾहिं बि हूंदा आहियूं त इहो डेटा यूस कंदा आहियूं ऐं ॿाहिरि जॾहिं वञूं था त सभिनी जो पंहिंजो ॿियो जियो जो डेटा आहे उहो यूस करनि था इहो डेटा ॾाढो उपयोगी आहे जो असां हिन खे पंहिंजे टीवीअ सां बि कनैक्ट कयो अथनि पंहिंजे लैपटॉप सां बि कनैक्ट करे था सघूं त असांखे कॾहिं कुझु कमु करिणो हुजे ऑफ़िस जो त असां लैपटॉप खणी पंहिंजो कमु करे था सघूं टीवीअ सां बि कनैक्ट करे थो त भाई असां कुझु खे असांखे कुझु वीडियो या कोई बि फिल्म ऑनलाइन ॾिसणी हुजे त असां इहो ई यूस करे था सघूं अॼुकल्ह यूट्यूब असां यूट्यूब जो ॾाढो चलण आहे त असां जॾहिं घर जा भाती सभु घरु हूंदा आहियूं असांखे कुझु ॾिसणो हूंदो आहे त कोई पिचर ॾिसणी हूंदी आहे या कोई यूट्यूब ते वीडियो ॾिसणा हूंदा आहिनि त असां इन जियो फाइबर जो जी यूस कंदा आहियूं जंहिं जेके असां खे एॾो चार्ज न लॻंदो आहे ऐं डेटा बि ॾाढो तमामु सुठो आहे कोई बि इन में अर्चन नथी अचे